दिक्खो जी इ'नें पुच्छे दा कि मतलब कि जेह्ड़ा इंडियन मीडिया ऐ इंडियन मीडिया मतलब कि न्यूज बगैरा औंदे ते ओह्दे बारे च अस केह् केह् मतलब कि केह् केह् अस ओह्दै बारै अस केह् आखना चाह्न्नें कि जेह्ड़े न्यूज चैन्नल अस दिक्खने आज तक होई गेआ इंडिया टीवी होई गेआ न्यूज टवंटी चोर होई गेआ होर सारें कोला जेह्ड़ा रिपब्लिक भारत ऐ ते ओह् मतलब कि इन्नियां फेक न्यूजां मतबव कि इन्नियां गल्त न्यूजां दिंदे कि ओह्दे च असें कोई इंट्रस्ट निं ऐ क्योंकि अस पैह्लें पैह्लें ते साढ़े घर टीवी निं होंदे हे मगर जेह्ड़ी अखबारां न अखबारें च अस केह् केह् पढ़ने जां केह् केह् करने ते और अखबार जि'यां होई इक अमर उजाला होई दैनिक जागरन होई और पंजाब केसरी होई एह्दे च मतलब कि असें रोज दा रोज जेह्ड़ी खबर होंदा जेह्ड़े असें गी पढ़ने गी मिलदी और पैह्लें असें इस चीज दा कोई जानकारी नेईं ही अस केह् करदे हे कि पैह्लें साढे घर होंदा हा रेडियो होंदा हा रेडियो और अस की के ग्रांऽ च रौंह्दे हे बिजली बी निं बोंदी ही बिजली दै कारण अस टीवी अस मतलब गरीब लोग हे अस और खरीदी टीवी अस खरीदी निं सकदे हे टीवी खरीदेआ ते बिजली निं होंदी ही और बिजलियै बगैर टीव चलना कि'यां हां और अस केह् करदे हे कि रेडियो पर जैदा जेह्ड़ा खबरां बगैरा रेडियो पर सुनदे हे और रेडियो पर जि'यां जम्मू कश्मीर दी खबर औंदा ते ओह्दे च बी मतलब रेडियो इक ऐसा इंस्ट्रूमैंट ऐ कि इक ऐसा ओह् ऐ कि औज़ार ऐ कि रेडिओ पर जेह्ड़ी बी खबर औग ओह् मतलब कि ठीक गै औंदी ते ओह्दी खबर जेह्ड़ा सच्ची गै होंदी जेह्की बाकी मीडिया हून अज्ज अस टीवी जां ऐल्लईडी किसै उप्पर बी जेह्ड़ी असें डिशां बगैरा लादियां ओह्दै उप्पर मतलब कि जिन्ने बी चैन्नल बगैरा औंदे तां ओह् केह् करदे कि फेक जेह्ड़ियां खबरां हेंदियां जेह्ड़ियां फालतू दियां खबरां होंदियां ओह् जैदा चाढ़दे कि के उं'दी कोई बी खबर मतलव कि बड़ियां सारियां खबरां जेह्ड़ियां ओह् सच्च बी होंदियां पर जैदा खबरां जेह्ड़ियां होंदियां ओह् बेकार गै होंदियां इ'यां ते ओह् जैदा अपनै शा अपने जैदा नम्बर बनाने आस्तै इ'यां खबरां चढ़ाई जंदे और अस जां ते फ्ही अस केह् करने कि जेह्ड़ी अखबार बगैरा जेह्ड़ी होंदी एह्दे पर अस खबरां सुनने सुनने निं दिक्खने और पढ़ने और अखबार अमर उजाला होई जि'यां पंजाब केसरी होई जि'यां जम्मू कश्मीर होई दानिक जागरन होई जि'यां और एह्दे पर खबरां जेह्ड़ियां असें मतलब कि रोज दा पता चली जंदा कि कुत्थै केह् होआ दा कुत्थै केह् नेईं होआ दा और एह् ऐ मतलब कि अ'ऊं सारें लोकें नै इ'यै गुज़ारिश करना चाह्न्नी कि तुसें केह् करना कि खबर जेह्ड़ी पढ़नी जां अगर कोई नेईं पढ़ा दा तां अग्गें बच्चें गी पढाओ और बच्चे गै तुसें खबर पढ़ी र सनान और नेईं पढ़ा ते टीवी ते तुस दिक्खी सकने और टीवी पर जेह्ड़ी खबर औंदी पढ़ने दा नेईं पता चलदा तां तुस केह् करो कि सुनो ते सेही केह् आवै दा मतलब कि तुसें केह् करी कि हर रोज दी जानकारी जेह्ड़ी टीवी पर लब्भी जानी और अगर तुसें नेईं समझ आ दी अपने बच्चें गी पढ़ाओ इत्तै गल्ला कि सरकार आखदी कि बेटी को पढ़ाओ और बेटा बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ मतलब कि अपने जेह्ड़े बच्चे न उ'नें केह् करो तुस जैदा कशा जैदा पढ़ाओ कि के अगर तुसें जिस जानकारी दा जिस खबर दा तुसें नेईं पता चला दा और अपने बच्चें गी अपने कश बठाओ उ'नें आक्खो कि असें सनाओ एह्कड़ी जगह् केह् होआ दा ओह्कड़ी जगह् केह् होई दा कोई बी ऐक्सिडैंट होई जंदा कोई बी किश बी होई जंदा जां भारत पाकिस्तान दा कोई बी अमला जां किश बी होंदा चीन रूस जां किश बी होंदा और असें मतलब अगर अस न्यूज निं पढ़गे जां किश नां दिखगे टीवी दिखगे जां किश निं करगे जां रेडियो निं सुनगे तां असें कुसै चीज दा कोई बी जानकारी नेईं होनी ऐ और इस आस्तै अस एह् आक्खना चाह्न्नें आं कि टीवी जेह्ड़ा दिक्खना जरूरी ऐ अगर थुआढे़ घर टीवी ऐ अगर थुआढ़े घर टीवी निं ऐ अगर अखबार दा बी कोई साधन निं ऐ तां कम से कम तुस केह् करो रेडियो रक्खो और रेडियो पर कोई बी खबर ऐ जेह्ड़ी ओह् टाईम टू टाईम सुनना चाहिदी औह्दे कन्नै केह् होंदा कि घर जानकारी दा पता चलदा और एह् बी पता चलदा अगर थुआढ़े बच्चे स्कूल जा दे आवै दे तां तुसें एह् बी पता चली जंदा कि कुस दिन छुट्टी ऐ कुस दिन नेईं ऐ कि के अगर साढ़े ग्रां लोकें इक्कै पता होंदा कि ऐतबार छुट्टी ऐ और बिच्च बी जेह्ड़ी छुट्टी होंदी उसदा कोई कुसै खबर निं होंदी ऐ और इस कारन तुसें कोई बी साधन निं ऐ खबर सुनने दा अगर जेह्ड़ी टीवी पर निं तुस सुनी सकने जां टीवी थुआढ़े घर निं ऐ किश बी निं ऐ अजकल ते फोन चलांदे फोन उप्पर बी आई जंदियां अगर फोन बी निं ऐ अखबार बी निं थुआढ़े घर आई सकदी ऐ ते कम से कम केह् करो रेडियो ते जरूर रक्खो पैह्ले टाईम इ'यै हा कि रेडियो पर खबरां सुनदे हे और रेडियो पर गै सारा जेह्ड़ा बारदात ही होई जंदी ही रेडियो पर हर रोज दी खबर जेह्ड़ी पता चली जंदी ही कि कुत्थै केह् होआ दा कुत्थै केह् नेईं होआ दा लेकिन अज ओह् जमाना निं ऐ अज्ज हर घर टीवी ऐ हर घर लाईट ऐ और टीवी उप्पर लोग लाईट दे कारन टीवी पर दिक्खी र और जेह्ड़े टीवी पर चैन्नल न कोई कोेई बिच मतलब कि सारे गै इक्कै जेह् निं हैन पर बिच्च हल्ली बी चैन्नल हैन जेह्ड़ियां छड़ियां फेक न्यूजां दिंदे जि'यां आर भारत होई गेआ ओह्दे पर ते कोई बी न्यूज सच्च होंदी निं ऐ और जेह्ड़ी अज्ज मतलब कि असें जैदा और में अपनी गल्ल सनान्नी आं कि में जैदा शौक ऐ इंडिया टीवी न्यूज टवंटी फोर दिक्खना ते जां फ्ही आज तक ओह्दे पर अस खबर सुनने होन्ने ते ओह्दे पर असें पूरी जानकारी मिली जंदी कुत्थै केह् होआ दा कुत्थै केह् नेईं होआ दा कोई ना कोई फेक न्यूज होंदी गै होंदी पर फिर बी सौ बिच्चा बड़ियां पंजाह् परसैंट ठीक गै होंदी होग ठीक ऐ और जैदा जैदा प्रैफरैंस अस रेडियो गी दिन्ने कि बाकी रेडियो पर जेह्ड़ी न्यूज औग ओह् स्हेही गै औग और अगर तुसें डोगरी बारदात कोई बी अच्छी लग्गी होग तां बड़ा बड़ा शुक्रिया की के डोगरी साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ कि अस डोगरे न जम्मू कश्मीर मतलब की अस डोगरे न डोगरी मतलब कि हर बच्चे गी अजकल केह् करदे कि लोग बच्चे गी हिन्दी इंग्लिश मीडियम पांदे कि बच्चे गी डोगरी घर बोलनी गै निं और ऐसा निं होना चाहिदा कि डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी मात्तर भाशा और असें डोगरी जेह्ड़ी बोलनी गै बोलनी जम्मू कश्मीर अस र'वै ने और डोगरी साढ़ी अपनी भाशा ऐ डोगरी साढ़ी मां ऐ और असें आपूं बी डोगरी बोलनी और अपने बच्चें गी बी डोगरी सखानी और शुक्रिया